मेरी सट्ठे शा जेह्की यादगार मेमोरी जेह्की ऐ तां ओह् कदूं दी ऐ ओह् आ'ऊं इक बारी गेदा कश्मीर च गेआ बाइकै उप्पर गै अदे ओह् बड़ा चैलेंजिंग बी था मतलब बड़ी सारी असेंई चीजें दा सामना बी करना पेआ अवा मज़ा बी बड़ा जायादा आया कि तुसेंईं पता गै मज़ा हून इ'यां थोह्ड़ा औंदा बंदै किश मैह्नत कीती होऐ एह् कीता होऐ उसदे बाद गै मज़ा आंदा ते अस पंज दोस्त गे हे असें अपनियां पंज बाइकां लैती दियां हियां बक्खरियां बक्खरियां ते अस उत्थे घूमने गै हे रस्ते च बड़ा गै ज्यादा मज़ा आया हा ते मतलब कि जेह्लै तुस बाइकै उप्पर जा दे हुंदे तुस आसै पासै कुतै बी दिक्खी सकदे तुसीं सारा किश लब्भारदा होंदा तुसेंई इ'यां ओह् पूरी चीज़ फील होआ दी होंदी ते तां गै ओह् चीज़ सारें आस्तै बड़ी गै ज्यादा स्पैशल बनी उत्थें बड़े सारियां चीजां उत्थे बड़े सारे लोकें कन्नै मिले असें अस पिच्छें पिच्छें रुकारदे हे लोकें कन्नै मिला'रदे ऐ गल्लबात करा'रदे ऐ उं'दा हाल चाल पुच्छा'रदे ऐ पुच्छा'रदे ऐ उत्थुआं दा कनेहा मौसम ऐ इत्थे कनेहा केह् सब होंदा कनेही गौरमेंट कनेहा कम्म करा'रदी एह् सब एह् सब चीजां होंदियां जेह्कियां बड़ा गै इयां आनंद औंदा इनेंगी करियै एह् जमदे गै चेता रौंह्दियां एह् भुल्लने आह्लियां गल्लां नी होंदियां हैन